हेलो ओला से हाँ सर मुझे एक ऑटो रिक्शा बुक करनी थी उज्जैन टू महकपुर के लिए

हाँ ठीक ठीक क्या रुपए पन्द्रह रुपए किलोमीटर ठीक है मैं यह पूछ रहा हूँ सर के अभी करंट में कहाँ है आपका ओला ड्राईवर महिपुर रोड पर अच्छा कितनी देर लगेगी उनको आने में सर मुझे जल्द से जल्द निकलना है अभी उज्जैन से महिपुर के लिए सॉरी सॉरी महिपुर से उज्जैन के लिए थोड़ा अर्जेंट है अगर वह जल्दी से जल्दी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है भले मैं चार्जेज़ और भी ज़्यादा दे दूँगा कोई दिक्कत नहीं है मुझे पर मेरा यूँ है के महिपुर से उज्जैन हाँ अगर कितने किलोमीटर पड़ेगा यह लगभग पड़ेगा अगर आप खोसला होते हुए जाते हो तो सर पचास किलोमीटर के आस पास पड़ेगा और अगर अपन नारायणा होते हुए जाते हैं तो फ़िर वह चालिस किलोमीटर के आसपास पड़ेगा हाँ दस किलोमीटर का है डिफरेंस आपको जहाँ सुविधा लगे जैसे लगे ऐसे ले जाइए पर मेरा थोड़ा अर्जेंट मामला है और कुछ भी नहीं है अगर इधर से जाएँगे नारायणा होते हुए चालीस पड़ेगा पर सर थोड़ा रोड़ इधर डैमेज है और कुछ भी नहीं इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको और इधर जाओगे तो इधर अपने को बढ़िया फोर लाइन रोड मिलेगा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा रिटर्न के पैसे भी मुझे देना पड़ेंगे नहीं रिटर्न के तो नहीं दे पाउँगा मैं यहाँ से आप मुझे उज्जैन छोड़ दीजिए उज्जैन तक के दे दूँगा अच्छा केब आपके खाली आएगी उधर से तो उसका नहीं नहीं सर तो खाली आएगी तो आप उधर से बुक करें या कुछ भी सुविधा करें अब वह उसका मैं थोड़ी न कर पाउँगा ड्राईवर ड्राईवर को आप जल्दी से जल्दी भेज दो कारण यह है के थोड़ा अर्जेंट है अच्छा तो कितनी एक देर में आ जाएँगे आधा घंटा चलिए ठीक है वैसे और बोलिए उसको अगर जल्दी आ जाए महिपुर रोड ज़्यादा दूर नहीं है सर पंद्रह किलोमीटर है और अगर वह आए तो पन्द्रह मिनट में आ सकते हैं चाहें तो फिर मैं डन समझूँ आपका यह अगर आप बोलो तो फिर मैं आगे की कार्यवाही बढ़ाऊँ या फिर मैं अदर कोई बुक करूँ ठीक ठीक आप भेजिए ठीक है